हा मां हिकु वैकल्पिक रनिंग वर्कआउट आज़मायो आहे पहरीं मां नॉर्मल ख़ाली वेंदो हुउमि ख़ाली जॉगिंग कंदो हुउमि पोइ रनिंग कंदो हुयुमि ऐं कंटिन्यू रनिंग करे जेतिरो थकी वियमि त पोइ मां घरु अची वेंदो हुउमि पर हाणे मां जीअं जीअं हुन बारे पढ़ाई करणु शुरू कई हुन सां रिलेटिड भई असां पंहिंजी पफोमेंस आहे कीअं वधाए था सघूं त मां इहो ॾिठो की मां भॼी भॼी करे हिकु वर्कआउट आहे भई तव्हांखे पहरीं पंद्रहं सेकेंड हिकदमु फास्ट भॼिणो आहे पोइ वरी पंज सेकेंड बिहु रहिणो आहे पो वरी पंद्रहं सेकेंड फास्ट भॼिणो आहे पोइ वरी पंज सेकेंड बिहु रहिणो आहे ईअं करे तव्हांखे ॾह दफ़ा ताईं ईअं करिणो आहे त उहो वर्कआउट जॾहिं खां मां करण चालू कयो त मुंहिंजो स्टेमिना वधी वियो ऐं मुंहिंजी भॼण जी जेकी ताक़त आहे उहो बि वधी वई जय झूलेलाल